شاہجہاں پور ضلع اتر پردیش بھارت کے تحتا رنگ ریگن میں واقع ہے اور یہاں کی ثقافتی اور سماجی روایات بھارت کی غنی تاریخ کا حصہ ہیں یہاں کے کچھ اہم روایات اور معلومات مندرجہ ذیل ہیں شاہجہاں پور میں زبان کی بنیاد ہندی پر رکھی گئی ہے چوں کہ بھارت کی قومی زبان ہے یہاں پر لوگ ہندی میں بات چیت کرتے ہیں اور ان کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہے شاہجہاں پور میں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ ہندو ہندو مسلمان سکھ اور دوسرے مذہبوں کے لوگ ہندو مسل اور مسلمان لوگ یہاں پر اہم مذہبی اور روایات کا پابند ہیں اور اپنے مذہبی مناسبات مناتے ہیں شاہجہاں پور میں مختلف موسموں کی کے موقعوں پر رنگین رسم اور رواج منائے جاتے ہیں دیوالی اور ہولی وغیرہ کی طرح ہندو تہوارات اور عید وغیرہ کی طرح مسلمان مذہب کے تہوارات بھی منائے جاتے ہیں شاہجہاں پور میں لوگ مذہبی رسومات کو اہمیت دیتے ہیں اور مختلف موسموں اور تہوارات پر منائی جاتی ہیں ہندو لوگ مندر میں جا پوچا کرتے ہیں اور دھرم شالاؤں میں مناسبات منائی جاتی ہیں مسلمان لوگ نماز اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور عید کو مناتے ہیں شاہجہاں پور جیسے مقامات میں بگ غیرملکیوں کے کے لیے مخصوص روایات اور ثقافتی مواد دستیاب ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی ثقافت کو اور زبان کو بہتر سمجھ سکیں اور اپنے مذہبی رسومات کو مناسب طریقے سے منائیں شہجہاں پور میں مختلف ثقافتی اور مذہبی جماعتوں کے لوگ آپس میں میل جول کر رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں تنوع اور رنگیں ہوتی ہے جوان کے اصول اصولوں اور روایات کا اہم حصہ ہیں